दिक्खो बच्चें दा जेह्का पालन पोशन ऐ ते देख भाल ऐ ओह् जेह्का स्टार्टिंग दा इक साल होंदा ओह् इयां लगदा कि मतलव सारें कशा महत्वहूर्ण होंदा जिसलै कि बच्चे की मतलब कि सारा किश असें गै करना पौंदा जिसलै ओह् दो साल दा होइया ते फ्ही ते थोह्ड़ा बहुत सिक्खी लैंदा थोह्ड़ा बहुत चलना फिरना बी ओह् सिखदा पर जेह्का इक साल दा बच्चा होंदा उसदी जेह्की ऐ केयर करना बड़ी जरूरी ऐ सारैं कशा जादा जरूरी ऐ कि नुआढ़े हैल्थ दा ध्यान रक्खना की के जिसलै बच्चा हैल्दी मतलव चीजां खाह्ग ते बैसे इक साल दा बच्चा केह् गै खंदा ऐ दुध्द गै पींदा ऐ मदर फीडिंग जेह्ड़ी ऐ ओह्दे आस्तै बड़ी जरूरी ऐ हुन बच्चा जेह्ड़ा ऐ ओह् सनाई बी नी सकदा के उसी भुक्ख लगी दी ऐ पर उसता इयै होंदा कि जिसलै बी उसी भुक्ख लगदी ओह् रोंदा ते उसी जेह्का ऐ टाईम टू टाईम दुध्द देना पौंदा उसतै बाद एह् ऐ के जेह्की नुआढ़ी मैडिसनस न ओह्बी मतलव कि जरूरी जित्थै बी जाना होग कन्नै गै चुक्कियै लेई जानियां जित्थै बी अस जंदे हे अपनै बच्चे दियां दवाईयां कन्नै चुक्कनियां ते कन्नै लेई जानियां कोई पता नी होंदा कुत्थै हवा लग्गी जा कुत्थै जुकाम लग्गी जा जुकाम लग्गी जा बच्चे तंग बी बड़ा करदे न ते जिसलै ओह् होंदा बच्चें इक साल दे अन्दर जिसलै उसदी केयर करनी पौंदी मतलव कि ध्यान रक्खना पौंदा अन्दर गर्मियें च बी के जिसलै तुसें फैन लाए दे ते बच्चें दा मतलव सिर ठण्डा नी होई जा उसी चैक करदे रौह्ना के न्हाड़ियां लत्तां बाहीं ठण्डियां ता नी पेई दियां मतलव कि उसी कम्बलुए च लपेटियै रक्खना ते उसदा बड़ा ख्याल रक्खना कि उसी हवा नी लग्गी जा कुतै जुकाम दी शिकायत नी होई जा अगर ओह् रोआ दा ते चैक करवाना कि उसी कुतै पेट दर्द ता नी होआ दी बच्चें दा जेह्ड़ा ख्याल ऐ ओह् रक्खना पौंदा अज कल ते ओह् न जियां मामां जेह्कियां न अजकल डाईपर यूज करा दियां न बच्चें आस्तै ते ओह्बी टाईम टू टाईम चैक करना पौंदा की के नुआढ़े कन्नै बी रैशिस दी परावलम होई जंदी ते उसी बी टाईम टू टाईम चैक करना पौंदा कि चेंज करना पौंदा उसी बी ते ओह्बी ध्यान रक्खना पौंदा कि कुतै उसी इलर्जी नी होई जा इयै की उसदा परॉसैस जेह्का ऐ जेह्का उसी जिसलै बच्चा बर्थ लैंदा जन्म लैंदा ते उसदा इक साल तक नुआढ केयर जेह्की परापर तरीकै कन्नै करनी पौंदी टाईम टू टाईम उसी सारा किश देना पौंदा कि ओह् सनाई ते सकदा नी ऐ मां पर जेह्ड़ी ऐ ओह् उसदी पूता ध्यान रखदी